सर मां तव्हां खां हिकु लैपटॉप पंजाह हज़ार ख़रीद कयो आहे तमामु सुठो पीस निकितो आहे मां तव्हांजी हिन सेवा ते ॾाढो ख़ुशि आहियां मां अॻिते बि ॿियनि ग्राहकनि खे तव्हांजी दुकान ते मोकिलींदसि उमेद आहे त तव्हां जूं ॾिनल सुठियूं सेवाऊं उन्हनि खे बि मिलंदियूं मां तमामु ख़ुशि आहियां